से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम बा दिसेम्बर नैरोजा नैजि जिदाइन अक्ट'बर नैरोजा द' जिगु जुन नैरोजा स्नि दाइन अक्ट'बर नैरोजा से